ایک آسمانی جسم جو اکثر خوف اور حیرت کو متاثر کرتا ہے وہ سیارہ زحیل ہے زحیل سورج سے چھوٹا سیارہ ہے اور اپنے شاندار اور مخصوص حلقے کے نظام کے لئے جانا جاتا ہے یہ حلقے جو بنیادی طور پر برف کے ذرات اور چٹانی ملبے پر مشتمل ہوتے ہیں سیارے کو گھیر لیتے ہیں اور زمین سے مشاہدہ کرنے پر ایک دلکش نظارہ پیدا کرتے ہیں ایک ٹیلی اسکوپ کے ذریعے زحیل کی ظاہری شکل نے ستاروں کی نسلوں کو معال لیا ہے جو کائنات اور اس کے اندر ہماری جگ جگہ کے بارے میں تجسس کو بھڑکا رہا ہے کرہ ارض کے شاندار حلقے توجہ اور تسخیر کا ذریعہ رہے ہیں جو سائنس سائنسی تحقیق اور فنکارانہ تخیل کو یکساں طور پر جنم دیتے ہیں یوفی کلائی ناسا مشن کیشین ہیگنس ایجنسی اور اطالوی خلائی ایجنسی کے درمیان تعاون نے ہمیں زحیل کے حلقوں چاند اور اس کے مجموعی ماحول کے بارے میں نا قابل یقین بصیرت فراہم کی خلائی جہاز کے مشاہدات نے زحیل کے نظام میں پیچیدہ حرکیا حرکات کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کیا اور اس دور دراز دنیا کے خوبصورتی اورپیچیدی پیچیدگی کو ظاہر کیا زحیل کے رکبات اپنے حلقوں میں نہیں رکھتی ٹایٹن اور انسلائیڈس سمیت اس کے کئی چاند بھی اپنی منفرد خصوصیات زندگی کی میزبانی کی صلاحیت اور ابتدائی نظام شمسی کے بارے میں شراکھ سراگ کی وجہ سے سائنسات سائنسدانوں کی توجہ حاصل کر چکے ہیں کائناتی خوبصورتی اور اسرار کی علامت کے طور پر زحیل کا کردار خلا کی وس توں اور نہ ختم ہونے والی دریافتوں کی یاددہانی کے طور پر کام کرتا ہیں جو ہمارے منتظر ہیں جب ہم کائنات کے بارے میں دریافت اور سیکھتے رہتے ہیں